साढ़ी रियासी डिस्टिक ई ग्हार जित्तो ऐ उत्थै मतलब मेला होंदा ओह् हर साल होंदा ग्हार जित्तो जेह्का मेला होंदा उत्थै अस जंदे साढ़ी घरैआह्ले सार जंदे जेल्लै मेला होंदा अदे अस बड़ा इंजाए करदे उत्थै बड़ा खेलदे अदे साढ़ी मेरी स्हेलिया बगैरा जेह्ड़ियां ओह् बी जंदियां उंदे घरैआह्लें बी जंदे अदे होर बी म्हल्ले दे साढ़े लोक जंदे अदे जेह्ड़ा मेला होंदा बड़ा रश होंदा इत्थै तैह्लूं इ'यां बी होंंदा लेकिन जेल्लै मेला होंदा तैह्लूं बड़ा रश होंदा अते लोक औंदे बाह्रै दे उत्थै दे टूरिस्ट आए दे होंदे उधर इ'यां जेह्ड़े होंदे ओह् बी बहुत होई जंदे भी उद्धऱ रश होंदा भी भी मंदर ऐ उद्धर पूजा पाठ होंदी उद्धर लोकें ई घरां लेती दी होंदी कनक बगैरा मक्कां बगैरा लेती दियां होंदियां ओह् चाढ़दे उद्धर अदे बड़ा मतलब अस उद्धर घूमदे बगैरा समान बगैरा होंदा उधर लोकें लाए दा होंदा उस दिन जिस दिन मेला होंदा उत्थै लोकें समान लाए दा होंदा बेचने बगैरा ई अदे लोग बड़ी शापिंग लैंदे किश किश समान खाने पीने दा बी होंदा घूमदे उद्धऱ पार्कें ई बगैरा मूर्ति ऐ ग्हार जित्तो दी इन्नी बड़ी बहुत बड्डी मूर्ती ऐ उद्धर अदे उंदी बुआ कौड़ी इक उंदे कन्नै खड़ोती दियां अदे उत्थै पानी ऐ इक मतलब जल गंगा जल गै समझो नैचुरल पानी ऐ ओह् मतलब कोरज पानी औंदा ते ओह् लोक पींदे कुसै ई समस्या होऐ कुसै ई दर्द बगैरा होऐ ओह् लोग मतलब उत्थों उसी ओह् मतलब घट्ट हो लोकें ई ओह् पानी पींदे बी हैन अदे उसी पानियै ई पींदे ते अपने बच्चें ई बगैरा कोई कोई लोग घरै ई बी आह्नदे बी रोज सवेरै ई पलैंदे बच्चें ई आपै पींदे कोई समस्या बगैरा होवे उ'नेंई ते पीड़ शीड़ होए उ'नेंई एदे ते ओह् घटी जंदी उ'नेंई ते फर्क पौंदा लोक तां उत्थै ओह् आंदे अदे अदे बड़ा उद्धर घुमदे बगैरा अदे खिढ़दे उत्थै शापिंग करदे कपड़े शपड़े होंदे बड़ा बिकने आह्ला समान होंदा चूड़ियां बंगा बुंगा होंदियां अदे मेैहंदी लांदे उद्धर लोक मैहंदी दे डिजाइन लेआए दे होंदे मैहंदी लाने आह्ले मैहंदी लुआंदियां कुड़ियां बंगा लैंदियां जागत भी जेह्ड़े होदे ओह् अपने घूमदे उद्धर खंदे उत्थै खाने आह्लियां चीजां बी उस दिन बड़ियां लग्गी दियां होंदियां इ'यां बी होंदियां लेकिन जे देन मेला होंदा उस दिन बहुत जादा उत्थै फंक्शन बगैरा मतलब बड्डा फंक्शन बगैरा पूजना होंदा उस दिन उद्धऱ अदे लोग उत्थै जग्ग बगैरा उस दिन जग्ग दिंदे लोग उत्थै जेह्ड़े लोकल लोक न जेह्ड़े उद्धर दे गै ओह् उद्धर जग्ग दिंदे आ बड़ी मतलब उत्थै ते इ'यां लगदा कि जग्ग दी रोटी कोई बंदा ऐसा निं होंदा कि रोटी खाइयै निं जाह्न सारे खाइयै जंदे अदे असें बी बड़ी बारी खाद्धी दी जेल्लै बी हर साल होंदा एह् जेल्लै बी होंदा अस हर साल जंदे अदे अस बी खाइयै औंदे उत्थै अस पानी आह्नदे उद्धर दा अदे ओह् खाइयै औंदे साढ़े मतलब साढ़ी फैमिली घरै दे सारे लोक जंदे जेह्ड़े उत्थै मेला होंंदा साढ़े म्हल्ले दे जेह्ड़े अग्गे पिच्छे दे अस इत्थां गड्डी करियै जंदे न अदे जादा दूर बी निं ऐ साढ़ी डिस्टिक ऐ गड्डी करियै जंदे म्हल्ले दे लोग कट्ठे अदे भी अस सवेरे जंदे भी शामी कुदै शैल घुमी शुमियै उद्धर अग्गे पिच्छे जेइयै उत्थै न्हाइयै उत्थै न्होंदे लोक न्हाइयै पूजना करियै कजंकां पूजदे उस दिन लोक उद्धर बड़ियां कजंकां पूजियै भी अस शामी कुदै कट्ठे होइयै भी घरै ई औंदे बड़ा अस उद्धर इंजाए करदे साढ़ी बड़ी सेही जगह् ऐ ओह् भी ग्हार जित्तो उद्धर मेला होंदा बहुत स्हेई होंदा असेंई एह् ऐ की होर बी लोक औन उद्धर असें इयै ओह् ऐ उद्धर ठीक ऐ